जूनागढ़ ज़िले में पहिरियां धीरे पहिरियां झूनाणी मकान हूंदा हुआ इन जे करे त हिन जो नालो जूनागढ़ पयो हुओ हाणे जीअं जीअं ॾींहं वधनि था तीअं माण्हुनि जा ख़्वाब वधनि था अने झूना झूना मकान बि हाणे नवां नवां मकाननि में फिरिजी था वञनि धीरे धीरे अने जीअं कम अॼुकल्ह त हिते त सुठा सुठा कम बि मिलनि था अने कमनि जे करे माण्हू बई अॻियां बि थो वधे बई नंढो धंधो करे या कोई वॾो धंधो करे हिन जे करे धीरे धीरे घर वधनि था पैसा शिक्षा खां था वधनि पंहिंजो शिक्षा वधाइनि त ॿार होशियारु थियनि त ॿार सुठो करनि अने हिन में हिते त किराए ते बि मकान सुठा ई था मिलनि भाड़ो बि घटि ॿिए सिटियुनि में ॿिनि जॻहियुनि ते अहमदाबाद शहर साइड वड़ोदरा साइड हीअं वॾी वॾी सिटियुनि में त ॾाढा तकलीफ़ुनि जा कम आहिनि हिन जे करे त पंहिंजे जूनागढ़ में विचोलो आहे न कोई इलाही गामणो आहे न इलाही शहरु आहे पर हिते ॾाढो सुठो थो घरु मिले हिते नवां नवां मकान था मिलनि उहो मकाननि में का छा त पाण खे त ईअं लॻे की बई कुझु घटे ई कोन थो ईअं हुन सभु कुझु सुविधाउनि सां गॾु थो मिले हिते नवां नवां एपारमैंट बि ठहिया आहिनि जीअं की नोबल फ्लैट में लक्जरी हिकु एपारमैंट कल्पत्रू अपारमैंट नील धारा एपारमैंट आहिनि ॾाढा ॾाढा मन झूना झूना एपारमैंटनि खे नऐं मकाननि वांगुरु हीअं सजाये छॾिया अथनि अॼुकल्ह हुन जूनागढ़ शहर खे त हुन सभिनि खां वॾो अन सुठो शहरु ॻणाइजनि थो छाकाणि की हिन जे मथां त नरसइमइया नरसंईया जो हथु जो आहे